जीअं त अॼु मां ॿुधाइणु थो चाहियां असांजे भारत में असांजे यात्रियुनि जे लाइ नयूं नयूं जॻहियूं आहिनि जीअं त शिरडी आहे जीअं त शनि शिंगापुर आहे जीअं त केदारनाथ आहे अमरनाथ ते अमरनाथ यात्रा आहे कश्मीर माण्हू वेंदा आहिनि जीअं त हाणे असांजे रिसेंटली जगन्नाथ श्री जगन्नाथ भॻवान जी यात्रा निकिती हुई जेकी शोभा यात्रा जामु वॾी निकिती हुई हिन हिन शोभा यात्रा में करोड़े माण्हू भाॻु वरितो हिन यात्रा में भारत खां ॿाहिरि बि माण्हू जगन्नाथ भॻवान जो दर्शनु करण आया हुया हिन हुन जगन्नाथ मंदरनि में जगन्नाथ जेको भॻवानु आहे उहो कृष्ण भॻवान जो रूपु आहे हुन सां गॾु हुन जी भेण सुभिद्रा आहे ऐं हुन सां गॾु हुन जो भाउ बलराम आहे हिते माण्हू मुंहिंजी जेके बि श्रधा आहे इछा आहे पूरी थींदी आहे हिते माण्हू जामु इछा रखी करे ईंदा आहिनि जगन्नाथ भॻवान जी महीमा वॾी आहे